माछ तऽ एहन चीज छियै ने एहिसँ अहाँकेँ अपनहु खाइत छी आ किछु बेचिओ लैत छी ई बड़का जीविका छियै एखन माछक दू सए तीन सए चारि सए रुपैए तक बिकाइत छै ताहि दुआरे अपने तऽ हम करिते छी हमर बाल बच्चा जे यए ओकरो हम चाहैत छी ओहोसभ अपन थोड़े थोड़े एखन सीखि रहल यए चाहैत यए ओकरोसभकेँ चाहैत छी एहिमे एहिमे एहिसँ आमदनी कोनो कम नहि अबैत छै बहुत आमदनी अबैत छै जँ दस किलो माछ भेल तऽ दू किलो अपनो खयलहुँ आठ किलो बेचि लेलहुँ तऽ बढ़िआँ पाइ आबि जाइए तऽ ई तऽ बड़का प्रो अहाँकेँ आमदनी भए जाइए एहिसँ हमसभ चाहैत छी माछके खे माछ मारनाइ कोनो नीक बात छियै एहिसँ खयबो करैत छी आ पैसो भए जाइए सभसँ बढ़िआँ बात एहिमे तऽ कोनो बेसी टाइमो नहि लगैए जँ दू चारि घण्टा ओहिमे टाइम देलियै तऽ कहुना पाँच सए टाका हजार रुपैआ कमाए लैत छी आ अपनो खाए लैत छी ई तऽ सभसँ नीक बात भेल